میری پسندیدہ مچھلی میں تو زیادہ تر ہماری زبان میں ہمارے یہاں پاپلیٹ یا براری ایک ہے اس کو بولتے ہیں اور زیادہ تر ہمارے وہاں تو ٹینگرا ایک مچھلی ہے اور پاپلیٹ ہو یا براری اور پیاسی پیاسی لو کوالٹی میں ہوتی ہے جس کو ہم چھوٹے لوگ خریدتے ہیں اور پاپلیٹ خریدتے ہیں اور ٹینگرا زیادہ تر ہمارے وہاں یہی مچھلی پسند کی جاتی ہے ہم کو عام طور ہم کو سب سے زیادہ پسند پاپلیٹ مچھلی ہے جس کی ہم مچھلی اس کی سیک لگاتے ہیں